जेसन बाबा हॅलो हॅलो आरे म्हाका मातशें पावयतो रे थिंगा म्हाका फाल्यां हिंगा वचपा जाय रे मोपा सोवा मातशें तीन वर पयलीं तरी येवपा जाय बोगमालो सदांचे प्लेसीर फ्लायट सोआ आसा सोकाणची

एक्स्ट्रा चार्जीस तूं आमगेलो मरे हेंच मरे आतां दा दाबोली एरपोटार वोय वोय लागीं न रे मातशें मातशें कन्सेशन्स यू नो दोन हजरातू ये वन थावजंड फायव हंड्रेड कर मरे चोय मुगे दोन भुरगीं आहाय मागीर लगेज लगेज आमगे आतां तीन बॅग आहाय व्हडल्यो बॅगो आनी दोन धाकट्यो कितें रे म्हुणल्यार हें टोटल लगेजो ओके मुगे दोन धाकटीं भुरगीं आनी हांव मात्शे ए सी कोर आं गाडी

ताका एक्स्ट्रा ना नरे वन थावजन सेव्हन हंड्रेडूच वन ठावजन सिक्स फिफ्टी हय हय ओके ओके ओके ओके तोर तेंयी आहा वोय पिकअप यो तूं म्हाका टू फोटी फायव तरी यो होय लागीं पोटा न्हू पावतलो न्हू सारको पंदरा मिनटानू टू थटी यो ना तर ओके टू थटी पिकअप कोय होय चडसो मुगे घोरा कोडे यो तुका खोबोर आहा न्हू तें चॅपल बी आहा तें तें चप्पला कडेन यो होय मूं आनी ए सी कार ए सी कार धांकटी वाट रे पूण तरी पूण जाय एशी दिसता ए सी होय ताका लागोन आनी भुरगीं ना रे बोवाड कोत्ताय बेश्टें हेका लागोन ए सी ना म्हूण होय आनी यें सारको पावतलो मरे टू थर्टी थ्री थटी सारके किद्या मागीर हें बी वसपा जाय न रे हें थिंगा वोसोन सगळें इमिग्रेशन हें आहा तें ओके नो प्रोब्लेम मरे ओके चल थँक्यू आं